हमरा इलाका मे बहुत सारा मतलब खेल सब है न राष्ट्रीय आओर अंतर्राष्ट्रीय पर खेलल जाइ छै अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलल जाय छै जैसेकि राष्ट्रीय स्तर पर खेलल जाइ छै हमरसबके क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल इसब राष्ट्रीय स्तर पर खेलल जाइ छै खोखो कबड्डी सब राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जैसेकि फुटबॉल क्रिकेट ई सबके बहुत सारा प्रतिनिधित्व रहले है आओर ओहि स्तर पर अपना ईसबमे खेलल जाइ छै तऽ ईसब के बारे मे है कि खेल आगे बढ़ते खेलेगा इण्डिया जैसेकि निकालले है सरकार बढ़तै इण्डिया तऽ ई सबके ऊपर से मतलब की जितना भी खेल होतै ना सब खेल के लेल मतलब राष्ट्रीय आओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जे खेल होइ छै तऽ ओ सबमे बहुत सारा लाभ मिलै छै पैसा मिलै छै बहुत प्रकार के जे छै से इज्जत होइ छै सारा कुछ सबकुछ मिलै छै वही स्तर पे एकरा लेल ईसब बहुत ही जादा जरूरी होइ छै सरकार है ना ईसब पर मतलब की बहुत ध्यान देले है आओर ध्यान देबय के बाद ना बहुत अच्छा अच्छा काम करै छी जैसे जेकरा लेल है ना राष्ट्रीय आओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना खेल सॅं पहुचय छै